हमरा लग बहुत हुनर यए हम विद्यार्थी लाइफमे देखैत छी कि हमरा सभसँ बेसी हुनरमे सभसँ नीक लागैए हमरा खाना बनबैमे हमरा पहिले बहुत दिक्कत होइत रहय तब हम अपन स्टूडेन्ट अथी विद्यार्थी लाइफमे गेलहुँ कि ईसभ चीज दिक्कत होइ पर फर्स्ट टाइम सभकेँ दिक्कत होइत छै खाना बनबैमे तऽ हमरा सभसँ नीक खाने बनबैमे लागैत रहै तकर बाद हम गेलहुँ स्टुडेन्ट अथी विद्यार्थी लाइफमे अपन खाना बनेलहुँ फर्स्ट टाइम हम खाना बनबैले हमरा सिखायल गेल घरसँ कहल गेल एना ई बनाबी एना ई बनेबै तऽ हम ओहिसँ दू दिन गलत भेलै तीन दिन गलत भेलै चारिम दिन पञ्चमा दिन अपने कनि मनि सही होइत होइत धीरे धीरे हमरा सही होमय लागलै तकर बाद हम सभ किछु बनबय लागलियै बहुत नीक जकाँ हम बनबय लागलियै एहिलेल हमरो बहुत नीक लागलै खाना बनबैमे तेँ हम सभसँ नीक रुचि राखैत छी अपन लाइफमे खाने बनबैमे तेँ हमरा सभसँ बढ़िआँ नीक लागैए खाने बनबैमे आओर सभकिछुमे रुचि यए सभसँ बेसी हमरा खाने बनबैमे हमरा रुचि लागैए